अपनासभके एहिठाम विशेष कऽ धोती कुरता पहिरैके अथी अछि बूढ़ पुरानके नवका लोक सभकिछु पैन्ट शर्ट पैन्ट पहिरैके अथी भऽ गेला यऽ लेकिन जतेक स्वच्छ मैथिली अथीमे हमरासभकेँ अथीमे जतेक धोती कुरता शोभनीय अइ ओतेक पैन्ट टेबुल ईसब पैन्ट आओर शर्ट सब नहि ओतेक सुटेबल अइ जेकि लड़की लोकसभ जतेक छथि साड़ी जतेक सुन्दरता अइ अपना एहिठामके मिथिलाञ्चलके ओतेक अगड़म बगड़म कपड़ासब नहि अछि पहिरैके पक्षमे जतेक साड़ी बढ़िआँ लगैए कोनो औरतके कोनो लड़कीके जतेक साड़ी पहिरिके सुन्दरता होइ छै ओतेक ओ पहिरिके भी सुन्दर हइ अपन अपन भेदभाव रहै ईसब जे छै से हमर अहाँके संस्कृति अपन संस्कृतिके छोड़िकऽ विदेशी संस्कृतिपर लोक उतरि गेल लेकिन नहि फेर हमरा अहाँके अपने संस्कृतिके आबऽ पड़त अपने संस्कृतिके कपड़ा पहिरऽ पड़त करऽ पड़त किछु दिनके लेल लोकसभ विह्वल भऽके अपन किछुसे किछु अपन करै छै लेकिन ई बात बढ़िआँ नहि अपना संस्कृतिपर आबू तखन ने जे हम कि छी हम मिथिलाञ्चलके छी हम मिथिलाञ्चलवला वस्त्र पहिरी बाजब भाषा बाजी अथी करी चालि चलन चली एहि दुआरे कि मिथिलाञ्चल मिथिलाञ्चल छै हमराभके मिथिलाञ्चल छी मिथिलाञ्चलके अथीपरमे रही ओहन कपड़ा पोशाक पहिरिके रहिऔ ओ सुन्दरता बहुत बड़ा छै ओ सुन्दरतासे बढ़िके कोनो सुन्दरता नहि छै लेकिन अखन बहुत लोक किछुसे किछु अपन करै छथि खैर ताहि लऽ नहि अपन अपन सुधार करैके अथी करू कैपेसिटी बनबू जे हम जहाँके छी अपन संस्कृतिके हम मजबूत कऽ कऽ रही मिथिलाञ्चलके संस्कृतिके मजबूत कऽ कऽ रही इएहसब बात छै ताहिमे कपड़ा पहिरैमे धोती कुरता जतेक सुटेबल अइ हमरा मिथिलाञ्चलके ओ साड़ी जतेक सुन्दरता अइ साड़ी पहिरैमे ओतेक सुन्दरता फराक सलवार पहिरैमे नहि अइ एहिके बाद मरद जे पहिरै छै से पैन्ट फुलपैन्ट पहिरै छै से बढ़िआँ अइ धोती कुरता सबसे पक्ष लोकके छै इन्सान लोकके छै भव्य लोकके छै धोती कुरता आओर ओ छै थोड़ेक किछु अथीमे चलि जाइ छै वातावरण ताहि लऽके हर हमेशा मिथिलाञ्चलमे छी मिथिलाञ्चलके बात सोचिके संस्कृतिके सोचिके चलू करू भऽ गेलै